جب بات اردو زبان کی آتی ہے تو میں بہت خوش ہوجاتا ہوں کیونکہ اردو زبان میرے لیے بہت پیاری ہے مجھے بہت سارے اردو میں ایسے الفاظ ہیں جو پسند آتے ہیں اور بہت سے جملے ایسے ہیں جن کا استعمال میں اپنی باتوں میں کرتا رہتا ہوں خاص طور پر وہ جملہ جو محاورہ میں استعمال ہوتے ہیں اور میں اردو کے مقامی بولنے والے پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں اس وجہ سے کہ اردو کا جاننا جاننے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اردو زبان کی لطافت و سلاست یہ زبان ہم لوگوں کی شان ہے ہم لوگوں اس زبان پر فخر محسوس کرتے ہیں